मैथिली क्षेत्रमे कै रङ्गके भाषा होइ छै जाहिसँमे बज्जिका ठेठी ई सब भाषा मैथिलीके क्षेत्रमे बोलल जाइ छै होइ छै की एकरासँ मैथिली ज्यादातर आदमी बोलै छै काहेकि मैथिली बोलैसँ आसपासके जितना मतलब लोक सब रहै छै ओकरा सबके समझमे ही नहि आबै छै मैथिली भाषा एहिलए ज्यादातर आदमी ठेठी भाषाके प्रयोग करै छै आओर मैथिलीमे होए छै की कोइके किछु बोलि देलिए ओकरा समझेमे नहि आबै छै मतलब कोइ गालिए दे देलिए मतलब ओकरा ज्यादे फरक नहि पड़ै छै आओर ओकर भऽ गेलै मैथिलीमे कोन कै रङ्गके भाषा बोलल जाइ छै मतलब मैथिलीमे तीन चारि रङ्गके भाषा होइ छै